دہلی کا جغرافیہ اور ماحول اس کی تاریخ اور ترقی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں دہلی دریائے یمنا کے کنارے واقع ہے جو اسے قدیم زمانے سے اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بناتا آیا ہے اس کے محل وقوع نے مختلف سلطنتوں کو یہاں بسنے پر مجبور کیا جیسے مغل سلطنت دہلی وغیرہ جنہوں نے دہلی کو اپنا دار الحکومت بنایا دہلی کے موسم اور زمین نے زرعی ترقی میں مدد دی جبکہ اس کی مرکزی جگہ نے اسے سیاسی اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بنایا آج بھی دہلی کا ماحولیاتی تنوع اور جغرافیہ جغرافیائی اہمیت اسے ایک جدید ترقی یافتہ اور ثقافتی طور پر مالامال شہر بناتی ہے